हैलो जय झूलेलाल हा तव्हां स्विगी सां था ॻाल्हायो अच्छा मां न दिक्षा थी ॻाल्हायां मां न तव्हांखे ऑडर कयो हुओ मतिलबु सामान जो मतिलबु खाइण जो त तव्हां मोकिलियो त आहे पर हुन में काफ़ी चीजियूं न आहे कोनि त मां छा कयां मूंखे मतिलबु न हुन में टिशू पेपर आहिनि न हुन में ख हिन मटर पनीर न मां ऑडर कयो हुओ मटर पनीर जे जॻह त तव्हां शाही पनीर मोकिलियो आहे हाणे कीअं कयां मां उहो त मुखे सुठे न लॻंदो आहे मूंखे मटर मटर पनीर ई खाइणो आहे हुन में हेॾी मिर्च आहे जेके ॿार खाए नथा सघनि तव्हां कीअं त मोकिलियो हीअं हीअं थोरी न सामान मोकिलियो बि आ हुन में तेल बि वधीक आहे और तेल बि वधीक आहे ऐं गलियल बि ॾाढो आहे मटर बि नथा ॾिसण में नथा अचनि ऐं मतिलबु सुठी नथी लॻे आहे नमक बि घटि आहे उहो बासी बासी थी लॻे थी अरे उहो हिन सामान बि न मोकिलियो आहे गॾु संग सां हीअं हीअं कीअं थो हले तांजो स्विगी जो न ढंग सां नथो करे सामान हुअं त ग़लति आहे न हीअं सामान में हीअं घटि घटि वधि थोड़ी न कबी आहे मूंखे मज़ो नथो अचे मां छा कयां मूंखे त सम्झ में नथो अचे मां तव्हांखे कीअं ऑडर ॿियों कयां मूंखे ॿियों बि करिणो हुओ बट मूंखे लॻे नथो कि मां करे सघदम बिल्कुलु बेकार भाॼी आहे बिल्कुलु बेकारु रोटी हिकु बि न खाइजी सघे अ ॿार त फिटी त करे मूंखे त सम्झ में नथो अचे मां कीअं कयां मूंखे न खपे तव्हां न हीअं कयो पंहिंजे माण्हू खे हुन खे मोकिलियो ऐं मुंहिंजे जेतरी बि खबी आ असां खाई वरती आहे कीअं बि करे तव्हां न हुअ खणी वञो हुन मां पंहिंजे माण्हू खे मोकिलियो उहो खणी वञे वापसि मूंखे न खपे मूंखे हीअं भाॼी नथी खपे हाणे न मां तव्हांखे अॻु सां ऑडर कंदम इहा न मूंखे कुझु करिणो ई न आहे तांखां न कुझु बि न वठणो आहे स्विगी मूंखे बिल्कुलु सम्झ में नथी अचे मुंहिंजो त सम्झ खां ॿाहिरि आहे त हिन लाइ न तव्हां त सामान वठो सौफ वग़ैरह कुझु बि ॾिनी अथव अलाए छा था कयो यार तव्हां त मतिलबु बिल्कुलु बेकारु आहे जय झूलेलाल